جی بولیے اچھا مٹھائی خراب نکلی ہیں ویسے ایسا عام طور پر ہوتا تو نہیں لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں اب کیا چاہتے ہیں جی ہاں مل جائے گی دیکھیے ہمارے یہاں ایک تو ریفنڈ کا جو ہمارے یہاں پیسے واپسی نہیں ہوتے لیکن ہاں اس کے بدلے ہم آپ کو مٹھائی دے سکتے ہیں جو بھی آپ سامان لیں گے ہم سے بدلے میں ہم آپ کو دے سکتے ہیں آپ بتائیے کیا لینا چاہتے ہیں ہمارے یہاں کاجو کتلی ہے بنگالی رسگلہ ہے اور گھیر کی لوج ہے کیا لینا چاہیں گے آپ اچھا ٹھیک ہے بہتر ہوگا تو آپ کیش دیں گے یا آنلائن ٹرانسفر کریں گے مجھے اچھا آنلائن پے کر دیجیے اور آپ ایڈریس بتائیے آپ کس ایڈریس پہ آپ کو بھیجنا ہے اچھا وہی ایڈریس پر بھیجنا ہے ایک بار اگر ہو سکے تو آپ ہماری دکان پر وزٹ کر لیجیے آ جائیے تو آپ کو بہتر ہوگا تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے بہت اچھی اچھی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں بہت عمدہ چیزیں ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے میں بھیج دیتا ہوں اور بل بنا کر آپ کو دے دوں گا آپ اس کا مجھے آنلائن ٹرانسفر کر دیجیے ٹھیک ہے ہاں جی جی مل جاتا ہے جی بالکل مل جائیں گی وہ دو سو روپے کلو ہے ٹھیک ہے جی میں بل بنا کر بھیج دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے شکریہ